हेलो हाँ सर

ठीक है सर मैं जदुआपट्टी से आप सर आप सर कहाँ से बोल रहे हैं

कहाँ है पोस्टिंग पोस्टिंग कहाँ है सर

दुर्गा मध्य विद्यालय यदुआपट्टी मैं हिन्दी हिन्दी पढ़ाते हैं

आप कौनसे विषय के टीचर हैं

तो हिन्दी में हिन्दी व्याकरण और यही चलता है मैथ पढ़ाते हैं वहाँ पर तो मैथ मैथ के रोज़ बच्चा सब क्लास आता है मतलब कितना बजे मैथ चलता है

बस आपका क्लास आपका क्लास का टाईम है

तो उस क्लास में जो है बच्चा सब जो है वह कैसे है मतलब मतलब पूरा फास्ट है की सोलो है तो उसके बारे में बताइए

केंप्युटर आपके स्कूल आपका स्कूल में केंप्युटर और का पल्हाई पढ़ाई होता है क्लास होता है की केंप्युटर का तो यहाँ से तो यहाँ पर तो मेरा स्कूल में जो है केंप्युटर अभी तो नहीं लगा हुआ है अब देखिए तो लगेगा तो लगेगा कुछ दिन तक में अभी तो फिलहाल तो अभी तक नहीं लगा है बच्चे सब तो माँग कर रहा है केंप्युटर का जो केंप्युटर रहना चाहिए केंप्युटर रहना चाहिए नहीं है तो

यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल सा देहात पड़ जाता है न तो इसीलिए मतलब यहाँ पर नहीं अभी सुविधा है धीरे धीरे सब जगह हो जाएगा मिडिल स्कूल तक तो केंप्युटर लग जाएगा अभी टाईम है तो इधर आइएगा तो थोड़ा थोड़ा मिलिएगा ठीक है ठीक है हम भी पूर्णियाँ जाएंगे तो मिलेंगे आपसे ठीक है ठीक है